आइ काल्हि मानसिक रूपसँ अस्वस्थ व्यक्तिके जनसंख्या बहुत बढ़ि गेलयए ई कारण छै बेरोजगारी अगर बहुत ठाम देखबै तऽ मानसिक रोगी जे होइ छै न ओ अपन दिमागसँ नहि काज करय छै लेकिन अहिठाम से बात नहि छै दिमाग छै अपनसभ काज करै छै लेकिन बुझै परत जे ई मानसिक रोगी छियै काहिल कोढ़ि बनिके आइ काल्हि रहय लए बहुत आदमी चाहैत छै ओ मानसिक रोगी छै लेकिन ओकर समस्याके निदान परिवारके आदमी ओकरा छोड़ि दैत छै लेकिन छोड़ना नहि चाही ओकर इलाज करेवाक चाही अहिठाम तऽ ओकर केन्द्रसभ नहि छै लेकिन बाहरमे ओकर स्वास्थ्यके लिए सरकारो जागरूक छै ओकर समाधान कराउ लेकिन अहिठाम समाजमे परिवारमे आओर बेसी लोग ओकरा कचकचाबै छै ओकरा किछुसँ किछु कहला आओर बेसीसँ बेसी ओ मानसिक रोगी बनि जाहि छै एकरा लेल गंभीरता पूर्वक सोचै परतै जे ओहि आदमीके समाजमे स्थान दियै जाहिसँ ओकर ई मनोवैज्ञानिक दबाव कम हेतै जाहिसँ ओ स्वस्थ्य